ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بہت اچھا ہے لوگ عام طور پر بس میں یا ٹرین پر یا جہاز وغیرہ پر سفر کرتے ہیں اور گھومتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کے دور میں بھی بہت آسانیاں ہیں لوگوں کے لیے لیکن ٹرینوں وغیرہ ٹرین وغیرہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو ویٹنگ لوگوں کو ویٹنگ ٹکٹ مل جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو کر کے یا بغیر سیٹ کے لوگ سفر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کا بس میں بھی لوگ دھکے کھاتے ہیں یا بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے یا بسوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی آسانیوں لوگوں کی آسانی کے لیے نقل و حمل کے ذرائع کو بڑھا دیں بڑے بڑے شہروں میں بسوں کا انتظام زیادہ کر دیں اور اسی طریقے سے جو جہاز وغیرہ کا سفر ہے اس میں بھی کرائے میں بھی سہولیات دینے کی ضرورت ہے آج کے وقت میں